ہندوستان کا تعلیمی نظام کافی بہتر ہے آج کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اچھے اچھے کالجز یونیورسٹیز ہم دیکھتے ہیں کہ کھل گئے ہیں سرکار نے کھول دیے ہیں سرکاروں نے کھولے ہیں کافی اچھے اچھے کالجز بنائے گئے ہیں ہندوستان میں پہلے کے مقابلے کافی اچھی اچھی یونیورسٹیز کافی اچھے اچھے کورسز اس میں دیے گئے ہیں ان یونیورسٹیز میں جیسے کہ ہماری جامعہ ملیہ اسلامیہ ہو گئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو گئی دہلی یونیورسٹی ہو گئی اور بھی کافی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جوکہ کافی اچھے اچھے کورسز ہمیں آفر کرتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو امیر طبقے کے بچے ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کافی آگے تک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہاں پہ ان کو کافی ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں کافی اچھے اچھے ٹیچرس دیے جاتے ہیں کافی اچھے اچھے کورسز کافی اچھے اچھے پریکٹیکلس اگزام ایکسپیریمنٹس وغیرہ مشینری کافی اچھی ہوتی ہے باہر کی یونیورسٹیز میں جوکہ آج کل بھارت میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور جو ہندوستان میں جو غریب طبقے کے بچے ہیں وہ ان کو کافی زیادہ کمپٹیشن فیس فیس کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹ کے اگزام میں آئی آئی ٹی کے اگزام میں اور کافی سارے انٹرنس اگزامس میں کافی بچوں کو مطلب محنت کرنی پڑتی ہے جو کٹ آف جا رہی ہے بہت ہائی جا رہی ہے کافی محنت کرنی پڑ رہی ہے آج کل بچوں کو تو یہ سب کافی ڈفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں آگے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو جوکہ کافی کافی بڑی پرابلم ہے یہاں کے گورنمنٹ کے لیے یہاں کی سرکار کے لیے